मैंने मोबाइल लिया था जोकि अच्छा चलता है तो वह मैंने ऑनलाइन लिंक से लिया था जोकि चार्जर तो जोकि तैंतीस वाट का है जो क्विक चार्ज करता है और मैंने सुना भी था उसके बारे में काफ़ी तो कि जल्दी क्विक चार्ज करता है मोबाइल और उसमें मोबाइल हैंग और गर्म भी नहीं होता और बहउत जल्दी इसे चार्ज कर देता है उसकी सर्विस बहउत ही अच्छी है बहउत ही अच्छा चार्जर है जोकि मेरा मोबाइल भी जल्दी से चार्ज कर देता है मेरे पास पहले पुराना चार्जर था तो वह दो या तीन घंटे में चार्ज करता था

तो उसके लिए मैंने इसको लिया तो यह काफ़ी अच्छा निकला और काफ़ी अच्छा चार्जर है तैंतीस वाट का है जोकि अच्छा है